ہمارے علاقے میں روایتی کھیل کرکٹ ہے جس میں ایک ٹیم میں گیارہ لوگ ہوتے ہیں ایک گیند ہوتی ہے اور ایک بلہ ہوتا ہے اس میں دو ٹیمیں کھیلتی ہیں ایک ٹیم میں گیارہ لوگ اور دوسری ٹیم میں گیارہ لوگ جس میں ایک بڑے سے میدان میں کھیلا جاتا ہے ایک پچ ہوتی ہے اور پہلے ٹاس ہوتا ہے جو ٹیم پہلے ٹاس جیتی ہے وہ بالنگ یا بیٹنگ لیتی ہے جو ٹیم بیٹنگ لیتی ہے اس ٹیم کے پہلے دو بیٹس مین بیٹنگ کرنے آتے ہیں اور دوسری ٹیم کے گیارہ لوگ اس پچ پہ فیلڈنگ کرتے ہیں جس سے یہ کھیل اور اچھا لگتا ہے